ہیلو کیا آپ امیجون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیجون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملا تو میں بہت اداس ہوا کیونکہ یہ بہت یہ ہیڈ فون بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ ہیڈ فون موبائل سے جلدی کنیکٹ بھی نہیں ہوتا ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ لگ رہا ہے کہ ان میں ان کو خرید کر میں نے پیسہ ضائع کرا